आङो फुंनि सारिथा बाजियाव सिखारनानै गामिनि फोथाराव लोगोफोरजों आं खारफायो दा खारनायाव अखाफोर हाबाय बायोब्ला हाब्रुफोर जाबाय बायोब्ला खारनायाव जोबोद खस्थ' मोनो

लोगोफोरजों खारनायाबो एसे गाज्रि लोगोफोरा सोरबाफोर सिखारख'नो होया बेफ्राव नेथ'नांगौ जायो बेनि थाखायनो आं एखमबा एखमबा हारसिंबो खारो दा गामिनि लामाफ्रावबो आङो खारो दा लामाफ्राव खारब्लाबो गोबां जेंना सोमजियो गीरि मथरफोर थांलाय फैलायनि जाउनाव गोबां जोंना सोमजियो बेनिखायनो आङो फुंनि सारिथा बाजियाव सिखारनानै एखमबा लोगोफोरजों खारफायो आरो एखमबा हारसिं खारो दा खारनाया मोनसे जोबोद मोजां मानो होनोब्ला देहानि थाखायबो जोबोद मोजां आखायनो आङो सानफ्रामबो फुंनि सारिथा बाजियाव आङो सिखारनानै खारो लोगोफोरजों एखमबा खारो आरो हारसिंबो खारो दा लोगोफोरजों खारोब्ला लोगोफोरखौ एखमबा सिखारख'नो हायैयाव फोजोनांगौ जायो एबा नेनांगौ जायो बिनिखायनो एखमबा हारसिङै खारो बांसिन हारसिङैनो खारनाय जायो दा बेफोरनो एखमबा फुङाव खारो एखमबा बेलासियावबो खारो दा